भैया हीउ तव्हां कहिड़े रस्ते तां वठी आया आहियो केॾी ट्राफ़िक जाम आहे ऐं हितां कीअं असांजो रस्तो निकिरींदो पहिरियों मूंखे हेॾी देरि थी रही आहे डॉक्टर खां अपॉइंटमेंट वरिती आहे हिकु ॾींहुं अॻु टेम ॾिनो अथईं फिक्स भई ॾहें बजे पहुचणो आहे ऐं हिते ई असांजा साढी नव थी विया आहिनि अधु कलाक में केॾांहुं पहुची सघंदासीं अइ प्लीज़ कहिड़ो रस्तो ॻोल्हियो त मूंखे डॉक्टर ते वञणु जाम ज़रूरी आहे न त हू निकिरी वेंदो साढी ॾहें न त वरी महीने खां पोइ ॿीं अपॉइंटमेंट मिलंदी त मुश्किल सां त अपॉइंटमेंट मिली आहे मूंखे महिरबानी करे टेम ते हुते पहुचणो ई आहे कुझु कयो कोशिश या रस्तो कढी ॾियो त असां त ट्राफ़िक मां निकिरी त सघूं